گڈ آفٹر نون کپور بلّے بلّے میں آپ کا سواگت ہے سر اوکے سر ٹیسٹ کرنے جی جی جی میں سر اُس کی پوری جانکاری دیتا ہوں آپ کو سر ہمارے یہاں پہ جو شورما رول ہے سر ویج میں اور نان ویج میں ایولیبل ہے ساڑھے چار سو روپئے کا ویج ہے سر پر پلیٹ اور سات سو پچاس روپئے پر پلیٹ ہے نان ویج کا اِس کے علاوہ سر اگر آپ چٹنی کے ساتھ لیتے ہے نہ سر تو وہ آپ کو پانچ سو روپئے پر چٹنی کے ساتھ مِلے گا اگر آپ دونوں چٹنیاں اُس کے اندر ڈلواتے ہیں جی ہاں چٹنیوں میں نام بتا دیتا ہوں سر میں آپ کو میونیز کا اور منٹ چٹنی کا تو چھے سو پچاس روپئے کا وہ الگ سے ویج کا پلیٹ کا پڑے گا اِس کے علاوہ سر نان ویج کا آپ کو سات سو پچاس روپئے میں نے پلین کا بتایا تھا چٹنی کے ساتھ لیتے ہے سنگل چٹنی کے ساتھ تو آٹھ سو روپئے ہے اور اگر دونوں چٹنی ڈلواتے ہے میونیزاور منٹ چٹنی تو نو سو پچاس روپئے کا سر بتائیے سر جی جی بتائیے سر ہاں دونوں کے ساتھ سر ویج کا دونوں چٹنی کے ساتھ جو ہے ویج والے کا چھ سو پچاس روپئے پر پلیٹ پڑے گا اِس کے علاوہ نو سو پچاس روپئے پر پلیٹ پڑے گا نان ویج کا ڈلیوری سر ہمارا جو ہے نارمل تو سبھی لوگ پانچ کلو میٹر کی فری ڈلیوری دیتے ہیں ہم دس کلو میٹر کی فری ڈلیوری دیتے ہیں سر سیکٹر اٹھارہ سر سیکٹر اٹھارہ قریباً ہوگا سر یہاں سے پندرہ کلو میٹر کا تو آپ کو دس کلو میٹر کی ہم فری ڈلیوری دیں گے آپ لیکن پانچ کلو میٹر آ جائے تو آپ چل کے آ جائیے نہیں تو پانچ کلو میٹر جو ہے ہم آپ سے چارجیز لے لیں گے ہاں سر ہم دس کلو میٹر تک آ جائیں گے سر وہاں تک فری رہے گی اگر آپ کو فری چاہیے تو اُس کے بعد پانچ کلو نیکسٹ کا پانچ کلو میٹر کے لیے آپ کو سر ایکسٹرا چارجیز دینے ہوں گے جو کہ پانچ روپئے پر کلو میٹر کے حساب سے ہوگا ایچ آر پولیسی کے اکارڈنگ ہاں جی پچیس روپئے سر ایکسٹرا دینا ہوگا وہ دیجیے آپ پلیز سر آپ کے ایڈریس مجھے بتا دیجیے پورا ہاں جی سر نوٹ کر لیا ٹھیک ہے سر سر اِس میں آپ کو کون سا دونوں پلیٹ باندھنی ہے ویج اور نان ویج یا پھر کچھ کیا چاہیے بتائیے سر ویج باندھ دیجیے سر ایک چٹنی کے ساتھ دو چٹنی کے ساتھ سر دونوں چٹنی سر نان ویج نہیں کھائیں گے سر سر آ نان ویج کے اندر آپ کو الگ سے ڈسکاؤنٹ مِل جائے گا تو آپ کو ویج کے ریٹ پہ نان ویج بھی مِل جائے گا سر اچھا سر ویج ہی کھاتے ہیں سر کبھی کبھی نان ویج کھاتے ہیں سر ٹھیک ہے سر میں آپ کو جو ہے نہ ویج کے ریٹ بتا دیے سر میں پیک کروا دیتا ہوں میں آپ ہی اگلے بیس منٹ کے اندر آپ کے پاس ڈلیوری ہو جائے گی سر تھینک ہو سر ویری مچ فار آڈرنگ ہاں جی سر بتائیے ٹھیک ہے سر آن لائن پیمینٹ کریں گے آپ ٹھیک ہے سر میں آپ کے اِسی نمبر پہ واٹسپ کر دوں ٹھیک ہے سر اِس نمبر پہ آپ کے پاس ایک کیو آر کوڈ آئے گا سر اُس کے اُوپر آپ جو ہے کلک کریں گے تو ایک لنک جنریٹ ہوگا اُس کے بعد جو ہے آپ پیمینٹ کر پائیں گے یو پی آئی کے تھرو پیمینٹ کر دیجیے گا یا جیسے بھی آپ ٹھیک سمجھیں پیمینٹ ریسیو پیمینٹ ریسیو ہوتے ہی سر آپ کے پاس ایک اور لنک آئے گا اُس کو آپ اُس کے بعد آپ کے پاس ان وائیس آ جائے گا ٹھیک ہے سر تھینک یو ویری مچ فار آڈرنگ سر تھینک یو ویری مچ